ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی ایک ایسا یہ ٹیکنالوجی ایک ایسا نکل گیا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی بچے بزرگ جوان سب اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں ایک طرح سے ٹیکنالوجی ہمارے زندگی میں بہت اچھا مقام حاصل کیا ہوا ہے جیسے کہ کوئی اندھے ہے وہ اس کو بھی کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈائریکسن کو بتا سکتا ہے جیسے کسی بھی گھر کا میپ دے دیا وہ کتنے قدم پہ کہاں جانا چاہتا ہے کہاں جا سکتا ہے ہر ہر ڈائریکسن کو وہ بتا دیتا ہے ٹیکنالوجی کا آوشکار بہت اچھا ہی ہوا ہے جیسے ابھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کمپیوٹر چلا سکتے ایک ایک کسی دو دوسرے دیش میں بیٹھے لوگوں کو یہاں سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور آسانی سے کوئی بات کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آج کل بہت فائدے ہوئے جیسے کہ کپڑا دھونے کی مسین نکل گئی ہے مصالحے پیسنے کی مسین نکل گئی ہے اور پنکھا وغیرہ وغیرہ بہت بہت ایسی چیز ہے جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ٹیکنالوزی ہمارے زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے ابھی کے طور پہ ٹیکنالوزی جیسے کسی کے بھی لیے بچے کے لیے بھی ٹیکنالوزی بہت کام کی جیسے بچے سبھی کے لیے بھی بہت کام کی چیز بن گئی ہے ٹیکنالوزی کوئی بھی کمپیوٹر میں کام کر کے یہ سب سیکھ رہا اچھے کما رہا ہے اور ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت اہم حصہ ہے